आं सानो जे बे मुलुगाव बे मुलुगनि गुबुन ग्रह'वाव जिउआ थानाय नङा मानोना जे बारखौ जों हां लायो जे दैखौ जों लोङो बेफोरबादि माबानि बेफोर बादि खौ जों आलादा ग्रह'वाव मोननाय नङा नाथाय जोंनि खाथिआवनो मोनसे मार्स मंगल ग्रह दङ बाहाय सासे गिदिर बिगियानिक आ इलन मास्क आ बाहाय जिउ थानो हागौ होनदों आरोना नाथाय आंबो फोथायो एसे थानो हागौ नाथाय थाजानाय नङा बादि मोनो आङो आं बारा फोथाया माने फोथाया माने आं सानो आरो ना जाहाथे एसे थानो हागौ सानो आरो नाथाय जों बादि नंयै आलदा जा जायजों जेरै बार लानानै थायो बिसोरबो आलदा रोखोमै थानो हागौ बिदि जिउ दं सानो आरो ना आं आलदा जों बादि नुयै नाथाय थांनानै थायो बिदि